موبائل اچھا کا اچھا بھی ہے خراب کا خراب بھی ہے موبائل سے ہم لوگ کون چیز ویڈیو کال بات کر لیتے ہیں اپنے پرائے سے اپنا ماں سے بہن سے جتنے بھی ہیں سب رشتے دار سے اور بچہ لوگ ان کی دیکھتے ہیں تو ٹائم بست ہو جاتا ہے ہم لوگ نیوز کبھی کال دیکھ لیتے ہیں ان کہانی تقریر نعت واتھ سن لیتے ہیں یہی کہ ٹھیک ہے ذرا سا اب کے زمانہ کے کے لیے پہلے تو یہ سب نہیں تھا خط کتاب سے ہم لوگ بات کر لیے بھیجتے تھے اب کون چیز آتا جاتا تھا جیسے کہ خط سے ہم لوگ آگاہ کر لیتے تھے بات چیت لکھ کر بھی ان کو بھیج دیتے تھے اب وہاں سے بھی آ جاتا تھا اب اب وہی ہے کہ موبائل سے سودھا ہو گیا ہو جاتا ہے اچھا خراب ہو جاتا تو ہم لوگ مارکیٹ میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے